اترپردیش میں تعظیم کیے جانے والے بڑے مذہبی پیشوا شخصیات جو ہیں وہ اگر مسلمانوں میں دیکھا جائے تو مسلمانوں میں جیسے مولانا ہو گئے امام ہو گئے اور بڑے اسکالرس ہو گئے اور حافظ ہو گئے یہ سب اور ہندوؤں میں دیکھا جائے تو گرو ہیں پنڈت ہیں اور کیا کہتے ہیں سادھو بابا ہیں اور اور اور اس میں دیکھا جائے عیسائیوں میں دیکھا جائے تو یہ پادری ہو گئے راہب ہو گئے یہ سب اس طرح سے یہ لوگ ہیں یہ شخصیات ہیں سارے مذہب مذہب کے ہیں تعظیمی شخصیات یہی سب ہیں اس طرح سے دیکھنے کو ملتے ہیں